हेल' ब्रह्म रेस्तुरेन्ट नामा आंनो साहा नांगौमोन दस काप सो गोदै खम होनानै लाबो आरो जाग्राबो नांगौमोन सिंग्राफोर बे सिंग्राफोराव मसला संख्रि बिसोरखौ इसे खम हो नोंथाङा थाबैनो बानायनानै आंनो नैबे दतमा गार्ल्स हाई स्कुल आव लानानै फै